म्हाका रांदपाक खूब आवडटा वेगळे वेगळे तरेकवार पदार्थ करून पळोवप हें म्हजें सामकें आवडीचें काम आनी तातुंतलो म्हाज्या आवडीचो असो पदार्थ म्हळ्यार सामार तुमी खंयच्याय देवळांनी पा जेवपाक बी पावला आसतलीं दनपारच्या वरां थंय दनपारां धव्या फुल्ल शिताचेर गरम गरम सामको हुनहुनीत सामार वाडटात तेची रूच कितें वेगळीच आसता आतां ह्या सामारा खातीर लागपी जिनस अशे एक वाटी भर तोरिची दाळ तीन चार टमाटां सुक्यो शेंपडाच्यो मिरसांगो एक धा बरा एक चमचो मेथी जिरें एक चमचो दोन चमचे सुकी कोथमीर एक चमचो चण्या दाळ एक दोन चमचे उड्डां दाळ थोडी अर्दी वाटी ताजी नाल्लाची सोय इल्लेशें गोड चवी पुर्ती मीठ एक दोन काडयो करवेलाचो पालो आनी इल्लीशी आमटाण

एक चमचो सासवां

पाव चमचो किंवां अर्दा चमचो हिंग तर हेजी कृती करताना आं तर किदें आसा तातून भाज्यो घालच्यो पडटा त्यो भाज्यो अश्यो तेत तातूंत वांयगें वालपापडी तवशें गाजर मस्कां सांगो दुदी बीट अशीं तरे तरेकवार भाज्यो तुमकां तितूंत घालपाक शकता तुमी आतां हें तयार करपाचें कसो हो सामार करप कसो तर तोरिची दाळ घेतल पळय ती बरी दोन तीन पावटी धूवन घेवप मागीर तितून टमाट चिरून घालप तातूंत उदक घालून तें एक तोपान दवरून किंवां कुकरान घाल आनी ती बरी शिजोवन घेवप त्या नंतर भाजी बरी धूवन घेवप ताच्या आपल्या जाय तेदे म्हणल्यार मध्यम अशे आकाराचीं फोडी करप एका आयदनान तेल घाल घेवन तेतूत त्यो भाज्यो घालप फोडी केल्ल्यो आसा पळय त्यो घालप मातशें तळसून घेवप मातशें आं चड न्ही मागीर तातूंत उदक घालून इल्लें मीठ घालून तें शिजोवपा दवरप त्या नंतर एक कायलींत एक तीन चार चमचे तेल घालपाचें तातूं सुकी मिरसांगो चण्या दाळ उड्डां दाळ सुकी कोथमीर मेथी जिरें आनी करवेलाचीं पानां हां घालून तीं मात्शीं भाजून घेवप मागीर तातूं सोय घालून सोयीय बी ताचे वांगडा भाजून घेवप जालें हें सगळें जा जालें न्ही मागीर तें काडा न्हिवलें काडून सकयल दवरलें थोड्या वेळान ते थंड जातकीर मिक्सराचेर वा रगड्याचेर बारीक वांटून घेवप हें वांटप करून आमी कुशीन दवरलें

तातून शिजयल्ली तोरिची दाळ आनी टमाट घालप ताजे नंतर तातूं वांटलेलें आमी जी मिरसांग वांटून घेतल पळय मसालो तो घालप ताजे नंतर तितूं गोड आनी आमटाणीचें उदक घालप आमटाणीचें उदक म्हणल्यार आमटान पयलीं उदकान भिजत घालप भिजोवपाक घालप ते नंतर ती बरी हातान अशी मुड्डून घेवप आनी ताजें उदक तें घालप आपल्याक जाय तितलें दाट पातळ जाय तशें पळन उदक घालप मातसो ताका खतखतो येवपा लागना फुडें पयली आमी मीठ घातलां आं फोडीत त्या खातीर आपल्याक जाय तितलें चवी पुरतें मीठ घालप आनी ताका बरो खतखतो काडप खतखतो येतकच सामाराचो तोप चुली वेल्यान काडून सकयल दवरप आतां एका बारीक फोडणेच्या आयदनांत फोडणीचें फोडणी मारपाक एक आयदान मेळटा बरें अशें हातात धरपाचें हँडलाचें त्या फोडणेच्या आयदनान

सुकी मिरसांग्याचे चार कुडके सांसवां हिंग आनी करवेलाचीं पानां घालून बरी चरचरीत फोडणी करप आनी चळ्ळ करून ते सामारांत घालप अस्सो ताचो वास येता त्या वासानूच केन्ना एकदां जेवता अशें दिसता असो रुचीक सामार गरम गरम जेवपाची मजाच वेगळी